बगीचा लगाने में हमने जिस लोहा गैस का मेरा जो सुझाव अनुभव बड़ा अच्छा रहा लोगों के काफ़ी मदद की और उसमें हमने लोगों को समझाया कि भाई फलों वा लंबे फल वाले ज़्यादा समय तक चलने वाले फलों को लगाना चाहिए जैसे बाग की लगाएँ ताकि वह उनसे फ़ायदा मिलता रहे देखने में अच्छा भी लगे और लोगों को समझाया की भाई पेड़ से पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उस पर कतार बंध में रखें जिससे फलों को तोड़ने और बढ़ने में भी फ़ायदा मिले और इस ट्रक बाद की योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि फल वाले पेड़ को फैलने के लिए सही जगह मिल सके और फ़ालतू जगह भी न रहे और हर पेड़ तक सभी सुविधा आसानी से पहुँच सकें फलों के उत्पादन के लिए सिंचाई का इंतजाम और मिट्टी और जल वायु वगैरह भी ठीक होनी चाहिए यानी बाद में काम करने के लिए मज़दूर और तकनीक कर्मचारी भी होने चाहिए जो उसकी बेहतर सेवा कर सके और बाद में पौधे लगाने से पहले मिट्टी की पहले जाँच करवा लेनी चाहिए कि वह बाद के जिस खेत में बाग लगाया जा रहा है उसकी मिट्टी कैसी है कि यह दोमट मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है इगरीद बलुई मिट्टी है यह अच्छा रहता है ज़मीन में अधिक गहराई तक सखरद नहीं होनी चाहिए पेड़ लगाने से पहले पेड़ जहाँ लगाना है वहाँ गड्ढा खोदकर के वहाँ पर खाद वगैरह पहले से डाल दिया जाता है और जिससे कि उसके जड़ का विकास अच्छी तरह होने लगे और बाग का का चयन पौधों का चयन भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में कौनसी बाड लगाना ज़्यादा बेहतर होगा उस पर डिपेंड करता है कि भाई अनार आम पपीता आंवला नींबू आम जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं और लोग जैसे अनार संतरा बैर वगैरह भी लगाते हैं लेकिन इन फलों की खेती आसानी से की जा सकते है जहाँ पर पहले का ज़्यादा असर रहता है उन इलाकों में आम पपीता अंगूर के बाग नहीं लगाने चाहिए अधिक गर्मी और लू वाले इलाकों में बेर के पेड़ लगाने चाहिए अधिक नमी वाले इलाकों में मौसमी संतरे या कीनू के पेड़ लगाए जाना ज़्यादा अच्छा रहता है गर्म और ठंडी हवाओं और आपको देखते जिसमें सुरक्षा करने के लिए खेत के चारों और देशी आम जामुन बेल शहतूत आँवला इमली करौंदा आदि फलों के पेड़ लगाने चाहिए जससे कोई बाहरी जानवर उस पर न घुस पाए इनसे कुछ आमदनी भी होगा और खेत में गाय मुसर धुआओं से भी बचा जा सकेगा अगर बाग का इलाका कम हो तो उत्तर और पश्चिम दिशा में एक या दो लाइनों में इन वृक्षों को लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि पेड़ों की जड़े बाद में घुसकर पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने लग जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उद्यान की उपज कम आने लगती है इससे बचने के लिए व्यांत और बाड़ में से बीच में तीन साल में एक बार तीन फुट की गहरी खुदाई कर जड़ों को काट देना चाहिए बागीचा लगने से पहले सिंचाई कैसी होगी इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है पानी की कमी वाले इलाकों में बूंद बूंद सिंचाई की विधी का इस्तेमाल करना चाहिए और जिससे पानी और मेहनत दोनों की बचत होगी पौधों की ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलने के कहाँ पैदावार बढ़ती होगी सिंचाई की नालियों में पौधों के बीच से निकलकर दोनों ओर पौधों की ज़रूरत के हिसाब से थैले बनाकर ज़रूरत के हिसाब से पानी दे देना चाहिए पौधों को कतार में सीधे सिंचाई करने से पौधों को रॉ में फैलने की संभावना बढ़ जाती है और नाली का पहला पौधा कमज़ोर हो जाता है लवणीय या क्षारीय पानी सभी फलों के लिए सही नहीं होता इन इलाको में आँवला बेर खजूर आदि फलों के पेड़ लगाने चाहिए और पानी के भराव के इलाकों में पानी निकास का सही इंतजाम होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण तो रहता है कि फल के भाई पेड़ से पेड़ की उचित दूरी हो कि भाई एक पेड़ से एक पेड़ की बीच में कितना गैप होना चाहिए वह ज़्यादा ज़रूरी होता है तब फलों से पेड़ों का सही दूरी रेखांकन करना चाहिए पेड़ लगाने से पहले क्यों क्योंकि वह उस पेड़ में का मतलब रेखांकन करने के लिए सबसे पहले किसी एक किनारे से दूरी की आधी दूरी रखते हैं आ पहली लाइन का रेखांकन करते हैं इसके बाद हर लाइन के लिए ज़रूरी दूरी रखते हुए पूरे खेल में दोनों किनारों से विधी द्वारा रेखांकन कर लेते हैं आ जिससे कि पौधों को रोपते हैं बगीचे को वर्गाकार बगीचे ही लगाना चाहिए